अह ड्राइभार आदा सिमलासिम मोनहैनो बेसेबां गोबाव सम नांगोन टाइमआबो जाथारबायमोन थाब थांनांगौमोन गारिखौ थाब सालायबा जागौमोन नामा लामायाबो जोबोर लेथ्राथार माथो बेलेग लामाजों गोसा सालायबा जागौमोन नामा टाइमआबो जाथारबाय आंहा बेलेग खामानियाव थांथारनांगौमोन